नमस्कार नमस्कार नाम बताएँ अरे पर

रेजू जे के कई ब्रांड के मिलते हैं हमारे पास अरे सी पी रिजनल लेना था आपको अब ठीक है

क्या बोल रहें समय मिल रहा है आपको समय आपको मिले तो आ जाना

हमारे वहाँ यह जो आप बता रहे हैं सीमेंट है मतलब ऐ सी सी है जे के है कई कई तरह के ब्रण हैं कई तरह के सीमेंट हैं

जी है

नहीं रिजेक्ट माल नहीं है ताज़ा माल है अभी ज़्यादा दिन का माल नहीं है आप जो भिजवाएँगे तो उसको मैं ढोना पड़ेगा मेरे तरफ से भाड़ा रहेगा नहीं जैसे मुझे यह जो बात है मतलब गाड़ी भेजनी पड़ेगी आप गाड़ी लाएँगे अच्छा ठीक है ठीक है तो ठीक तो है आएँगे तो लगा देंगे हम ठीक

हाँ ऊपर वास तो है ही है अरे भेज दीजिए दो घंटे में जितना आपको समय मिले जब उधर से आएंगे तब भेज दीएगा जो उचित होगा जाएगा परेशान ना होएं आप तो पर्मानेन्ट कस्टमर हैं हर बार का हर बात कौन सब नहीं होती पोस कर दिया